हेल' मेडाम माबोरै सोलिदों देग्लायलाय बबेनि माबानिफ्राय थांगोन बायदि देग्लायलाय

ओमफ्राय औ मोजाङै सोलिदों दा

आंबो बेवहायनो ओंखारनोसै नामा मेडाम नाथाय एसे माबाफोर नांगोन नङाबाथ' मोननाय नङाना जों नाजाथारनोसै बाल हागौमानि बुथुमनोसै जोङो बिदि नङा नोंजोंनो एकद'म माबानानै नाजाथारनोसै जोङो हागौमानि जों जा दं बेखौ बुथुमजोबथारनोसै आंबो बेबादि नाव बारग्रा नङालै आं बुंगोन आं रायज्लायनायखौ गनायजोबखायो जोंनि एरिया आव आंनोखा दा बेखौनोथ' नों हरनांगोनना एसे एनैखौ

बेखौ नोङो औ नों बेखौ हरबानो आङो बिसोरखौ माबानो हाजोबखायो आंनि आखाइयाव जोबखा दा

औ

बेबायदिनो माबानोसै होनबालाय औ फिसानो एसे फिसा होनोसै बिसोरो इसे ओंखारबा साहा पानि लोंनो लुबैयोना आरो इसे जानाय लोंनायखौ लुबैयो औ बासिनोसै बबे बायदिया माबायदि नांथाबगोन बायदि बबे बायदिया माबायदि गोसो होगोन

औ गय जाहोला बायनोसै लिंहरनानै दे दोनथ'लायदो दे